औ खोनादों ना ओरै नोंसोरनि एरियायाव जेन'बा एसे खाथि खालायाव आरोना नों मिथिनायाव ओरै समफ्रामबो बाजार जाग्रा आमफ्राय आरो सप्तायारि बाजार जाग्रा सानफोरासो मा मामोन बा शक्रुबार मंगलबार आरो समबार बृहस्पतिबार नोंथ' जाहैनो ना बाजार बेफोरावथ'

जेन'बा ओरैबायदि ओरै बिजनेसनि बाथ्रासो सोंहरनो नागिरदोंमोन आरोना आङो माबायदि जायो फान्नाय बायनायफोरा ओरै दख'नानिमोन आरोना आंना दख'नाखौनो बेबायदिनो दख'नाजों लोगोसेनो अनेग साद्रि फोरबो थाबाय दख'ना साद्रि गस्ला नंगौ ना अ' बिदिनो मोजां मोजां सुइथार जेन'बा डिजेनार मडेलारफोर बाथाय बायोना ओंखाइन्थ' आं बेखौनो सोंहरनो अ' बेखौनो बाजाराथ' गिदिर जायो होन्दों ना सिमलायाव

अ' ओरै दख'ना दखानफोरा दंखासोयो ना मायो नों थाफेरो बेयावबो आमफ्राय आमफ्राय ओरै बाजारफोरा माबायदि जायो ए' दे होमबाथ' मोनथिबायथ' दासो आमफ्राय दे होमबा ना लाखिथ'सै